हमरा बच्चासँ बहुत इच्छा रहैत छल हँ गाछ वृक्ष केरा गाछ आमक गाछ हमरा पाँच सालसँ हमसभ सादे सादे साले साले एक टा दू टा तीन टा गाछ रोपैत रहैत छी किया एकरा वातावरणो नीक रहत हँ अपन एकटा ई हैत ने सालमे गाछ रोपितो छी फलो खाइत छी लोकके सेवो करैत छी पाँच टा आम होइए पाँच टा लोकके दैतो छी नीको बेजाए होइत छै तैँ इसभमे हमरा गाछ वृक्ष खेतीबाड़ी आ कोदारि दू घण्टा चला लेब तीन घण्टा चला लेब ई सभमे कोनो हमरा दिक्कत नहि अछि कि बुझलियै बहुत सुन्दर आमक गाछ रोपैमे हमरा बहुत नीक लगैए हमरा कोइ कहैए आमक गाछ रोपब आत्मा जुड़ा जाइए हऽ हऽ हऽ चलू हमरा कहैत छथि आमक गाछ रोपयलेल तैँ असल गप्प इएह सभमे नीक लगैत छै आम जखन फड़ैत छै सुनैयोमे नीक लगैत छै ओ हिनकर आम फड़लनि एतनी टाके बच्चा रोपने छलखिन बहुत सुन्दर लगैत छलै केरा गाछ या बैगने गाछ रोपि लेलहुँ टमाटरे गाछ रोपि लेलहुँ सभ तरहके गाछ होइत छै सेसभ रोपि रापि